हैलो कहलहुॅं कि सर अपने कतय छियै हम जे कैब बुक करने छेलियै से अहाँ नहि अभी तक पहुँचलियै अहाँके मैसेज एल छलय जे पहुँच गेलियै लोकेशन पर हम तऽ लोकेशने पर छियै तऽ अहाँके नहि देख रहल छियै बहुत देर भए गेल कनि जल्दी जेबाक रहै तऽ कनि मैसेज करूँ ने जे कतय छी अहाँ नहि तऽ बताबूँ जे लोकेशन सही लोकेशन बताबूँ हमर लोकेशन यऽ चेतमणि विद्यालय हमरा सामने छै आ पीछा मे हमरा सुखपुर हाई इसकुल यऽ एहि गेट के सामने मे छै सुखपुर हाई इसकुल के गेट के सामने छी कनि जल्दी आबूँ हमरा कतौ जेनाइ यऽ लेट भऽ रहल छै अहाँ जे छै से मैसेज करने रहिए जे हम लोकेशन पर पहुँच गेल छलियै तऽ लोकेशन पर तऽ हम छी तऽ अहाँ के नहि देख रहल छी ललका शर्ट पीनहने छी आ हाथमे एगो करिया बैग यऽ आ छत्ता लेने छी एहि ठिना गेट लगाॅं सुखपुर हाई इसकुल के गेट लगाॅं छी अहाँ आबूँ जल्दी हमरा जल्दी जेबाक यऽ